कबुत्तरके चारा दैमे सरिसोके दाना चावल कबुत्तरके बेसी पसन्द पड़ै छै तऽ ओ छत परमे कबुत्तरके लिए चावल आओर सरिसो दाना छीटि देलहुॅं कौआके लिए रोटी भात ई सब राखि दिऔ तऽ हुनका से बढ़िऑं लागै छनि चिड़ाँय छथि चिड़ाँय जिनका चुन्नमुन्नी कहल जाइ छनि हुनका लिए गहूॅंम आओर चावल छीटि दिऔ तऽ हुनका छत परमे तऽ ओहो बढ़िऑं लागै छनि बैसाख महिना कौआ मयना केलिए नादिमे पानि भरिके राखि दिऔ तऽ ओ पी लेताह तऽ हुनका पानि पीयै लेल हुनका भऽ जेतनि ओ सब ओहिसॅं प्राण रक्षा करताह ताहि दुआरे चिड़ै चुनमुन्नीके जादाके कऽ पानिके हर आदमी अपना अपना घरमे कऽल पर बाल्टिनमे पानि भरिकए छोड़ि दिऔ चिड़ै चुनमुन्नी पानि पी सकैए तलाबमे पानि भरिकए राखि दिऔ जे चिड़ै चुनमुन्नी पी सकथि सुग्गाके लेल कटोरीमे पानि राखि दिऔ सूगाके पिजड़ामे बन्द कऽ कए हुनका खाना मिलै छनि सुगा तऽ ओ जानबर छै जे ताड़ परमे बेसी कऽ कए रहै छै सिम्मर पर रहै छथि आओर हुनका हम आहाँ कैद कऽ लै छियै तऽ हुनका लिए एगो बाटीमे भोजन आओर पानि देबऽ पड़ै छै हुनका पानि आर कटि गेल ई मे कऽ दिऔ